जय झूलेलाल महाराष्ट्रा जो मुंबई शहर मनोरंजन उद्योग जो जामु वॾो घरु आहे जंहिं महाराष्ट्रा जी अर्थव्यवस्था ऐं समाज में ॾाढो वॾो योगदान ॾिनो आहे मुंबई शहर में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जूं फिल्मूं ठहंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा विज्ञापन ठहंदा आहिनि जंहिं सां सरिकार खे जामु फ़ाइदो थींदो आहे उन्हनि मां जेको हो कमाईंदा आहिनि सरिकार खे टॅक्स भरींदा आहिनि ऐं जेके विज्ञापन हो ठाहिनि था उनमे समाज खे काई न काई सिखिया मिलंदी आहे उनमां सि सिखणु मिलंदो आहे की असांखे छा करिणो आहे या काई बि बीमारी आहे उनजे बारे में विज्ञापन ॾींदा आहिनि उन जा ॿुधाईंदा आहिनि त उनसां भाई कीअं लड़जे कहिड़ी दवा वठिजे इन्हीअ तरह महाराष्ट्रा खे ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे मनोरंजन क्षेत्र मां